दिक्खो गल्ल इ'यां ऐ में सवेरे उट्ठना होन्नां साड्ढे चार बजे ते साड्ढे चार बजे उट्ठियै में सारे कोला पैह्लें रनिंग करने गी जन्ना होन्नां कोई पंज छे किलो मीटर तकर में रनिंग करना होन्नां रनिंग करदे करदे ऐसा होंदा कि मतलब कि अपनी जेहकी बाड्डी ऐ ओह् बिलकुल कन्ट्रोल बिच्च रौंहदी ठीक रौंहदी बाड्डी सब बमारियां न जेह्कियां ओह् ठीक होई जंदिया जेह्के शुगर दे पैंशट होंदे उं'दे आस्तै रनिंग बड़ी जरूरी होंदी ते में इस्सै गल्ला रनिंग करना होन्नां डेली रनिंग करना होन्नां ते फ्ही में उद्धरा आइयै जेल्लै में रनिंग करियै आन्नां ते फिर में फिर में ऐक्सरसाइज बगैरा करना थोह्ड़ी थोह्ड़ी योग करनां फिर में निंबू पानी बगैरा पीन्नां ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि में ठीक रौहन्ना ते में बाकी बाकी सारें दी लोक जिन्ने बी हैन सारें गी इ'यै आक्खना कि तुस बी रनिंग करा करो ते में उ'नें गी समझान्ना रनिंग करने कन्नै केह् केह् होंदा केह्ड़ी केह्ड़ी बमारी ठीक होंदी अपनी जेह्की फजीक ऐ ओह् बिलकुल ठीक रौंह्दी रनिंग करना बिलकुल जरूरी ऐ अगर अगर कुसै दे अगर बाइ चांस कुसै दिन सवेरे रनिंग करने दा टाइम नेईं लगदा तां बी में बिच्च टाइम कड्ढी लैन्ना होन्नां जां जां फिर में शाम्मी रनिंग करी लैन्ना होन्नां अगर में सवेरे रनिंग नेईं कीती दी होऐ ते फ्ही में शाम्मी जरूर करना होन्नां मिगी जदूं दी में रनिंग करा ना मेरी जेह्ड़ी बाड्डी ऐ बिलकुल ठीक रवा दी ऐ में जेह्के जेह्के स्याने स्याने लोक होंदे उ'नेंगी में एह् जरूर आक्खना होंदा कि तुस रनिंग करा करो रनिंग करने कन्नै तुसेंगी बड़ा ज्यादा फर्क पौना ऐ एह् अपना जेह्का दमाग ऐ ओह् ठीक रौंहदा रनिंग करने कन्नै जियां सवेरे सवेरे तुस रनिंग करगे ताजी ताजी ठंडी ब्हाऽ लगदी ऐ ते सैर ठंडी ठंडी ब्हाऽ लगदी उस ब्हाऽ कन्नै बी बड़ा फर्क पौंदा जेह्कियां रनिंग करने कन्नै नां लत्तै गी पीड़ां होदियां ना कुछ होंदा पैह्लेंं स्टाटिंग कोला थोहड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा दुख लगदा रनिंग करने गी मगर जेल्लै तुस दो त्रै दिन लगातार रनिंग करगे फ्ही फ्ही तुसेंगी रनिंग तुसें आपू गै उट्ठियै करनी सवेरे सवेरे में सारें गी इयै आखना कि सवेरे सवेरे चार बजे जां पंज बजे उट्ठियै अपने रनिंग करनी चाहिदी चार पंज किलो मीटर रनिंग जरूर करनी चाहिदी ऐ अज्जकल ते सारे सारे मतलब कि लोकें गी में आक्खना होन्नां कि रनिंग करो मगर जरूर करो हैं जेल्लै टाइम लग्गे उसलै करो अगर सवेरे तुसेंगी टाइम नेईं लग्गी सकदा ते शाम्मीं करो में बी पैह्लेंं पैह्लें रनिंग थोह्ड़ी थोह्ड़ी थोह्ड़ी करदा होंदा हा मगर फिर में रनर दे जे जेह्के इक रनर ऐ में उ'नेंगी बड़ा पसंद करना उ'न्दा नांऽ ऐ हुसैन बोल्ट उं'दे वीडियो दिक्खियै में बड़ा ज्यादा इंसपाइयर होएआ उं'दे फ्ही फ्ही फ्ही में होर बी बड़े वीडियो दिक्खे उं'दे वीडियो दिक्खने कन्नै उ'न्दी फजीक दिक्खी में किन्नी शैल ऐ उं'दी फजीक उ'न्दी बाड्डी बी अच्छी ऐ सब कुछ अच्छा ऐ सेन्स आफ हियुमर उं'दा बड़ा अच्छा ऐ ते उं'दे कन्नै में बड़ा ज्यादा इमप्रेस होएआ उन्दी रनिंग दिक्खियै फिर में होर बी बड़ी ज्यादा रनर दी वीडियो दिक्खना होन्नां जेल्लै तुसेंगी टाइम लग्गै तुस वीडियो दिक्खो ओह्दे कन्नै इंसपाइर हो उस उस रनर उप्पर कन्नै इंसपायर हो तुस ते ते अज्जकल ते मतलब कि रनरस ते जेह्ड़ियां बी हैन किन्नी अच्छी रनिंग करदियां न ओह् सवेरे सवेरे दिक्खो तुस तुस बाह्र कुसै बी पार्क बिच्च चली जाओ उद्धर दिक्खो किन्नी शैल शैल रनर होंदे लोक लोक शैल रनिंग करदे न अपने अपने निक्के निक्के बच्चें गी लेइयै बी आंदे ओह् बचारे रनिंग करदे रनिंग करनी अपनी सेह्त फजीक जेह्की ऐ बिलकुल ठीक ठीक रौंहदी ऐ ते में हुसेन बोल्ट होंदे बड़े ज्यादा वीडियो दिक्खे उं'दे कन्नै में इन्ना मिगी ओह् इन्ने शैल लग्गे कि जियां ओह् रनिंग करदे में बी उ'ऐ जेही रनिंग अज्जकल करा ना कम से कम चार चार पंज चार पंज चार पंज घैंटे घैंटे तकर अगर रनिंग करनी होऐ ते फिर होर बी ज्यादा ठीक रौंहदा मगर जिस जेह्दे कोल अगर टाइम नेईं होऐ चार पंज घैंटे रनिंग करने दा ते ओह् इक घैंटा बी करी सकदा अद्धा घैंटा बी करी सकदा इस्सै गल्ला रनिंग करना बड़ा जरूरी ऐ रनिंग करने जेह्की अपनी थुआढ़ी हैल्थ ऐ ओह् बी बिलकुल ठीक रौंहदी ऐ अज्जकल दिक्खो तुस किन्ने स्याने स्याने लोक रनिंग करा दे न उन्दी जेह्की फजीक ऐ बिलकुल ठीक ऐ ओह् रनिंग करना बड़ी जरूरी ऐ रनिंग कन्नै बड़ी ज्यादा बमारियां जेह्कियां न ओह् ठीक होई जंदियां न ते एह् करनी बड़ी जरूरी ऐ रनिंग इस्सै गल्ला हुसैन बोल्ट होंदे अगर तुस रनिंग नेईं करा दे ओ हुसैन बोल्ट होंदे वीडियो दिक्खो ते तुसें ओह्दे कन्नै इंसपाइर होई जाना